जय झूलेलाल मां पंहिंजी कढ़ाई और बुनाई पंहिंजी ॾाॾी और बूआ खां सिखी आहे मूंखे ॾाढी पसंदि ईंदी हुई हो पाण में कंदियूं हुयूं कमु त मूंखे बि ॾाढो सुठो लॻंदो हुयो मां ईअं करे सिलाई जे जॻहि ते जाड़ूअ जी तीली खणी करे वेही रहियमि और हो मूंखे सेखारणु लॻियूं जाड़ूअ जी तीलीअ ते और मज़ाक़ पिया कयऊं की जाड़ूअ ई तीलीअ ते कीअं सिखिबो आहे हुन चयो तूं सिखी सघंदी आहे जाड़ूअ जी तीलीअ ते ठाहे ऐं मां उन्हनि खां जाड़ूअ जी तीलीअ ते सिखाय सिलाई और कढ़ाई और भुनाई सभु सिखी हुई भुनाई उन्हनि खां जाड़ूअ जी तीलीअ ते सिखी हुई और मूंखे अची वई करणु और हो चवंदियूं आहिनि ॾिसु जाड़ूअ जी तीलीअ ते बि तूं सिखी वईअं और सभु मज़ाक़ पिया ठाहिनि की तूं सिखी सघंदी आहीं और हाणे मां सिखंदी ठाहींदी बि आहियां और सभिनि खे सेखारींदी बि आहियां मुंहिंजा आस पड़ोस वारा मूंखां सिखंदा आहिनि और मां उन्हनि खे सेखारींदी आहियां मूंखे सभु ठाहिणु ईंदो आहे स्वेटर बि ठाहिणु ईंदो आहे टोपी बि ठाहिणु ईंदी आहे और जोराबा बि ठाहिणु ईंदा आहिनि और हाणे मां सभिनि खे सेखारींदी आहियां और ठाहे करे माण्हुनि खे ॾींदी बि आहियां और मूंखे ॾाढो बसि मज़ो ईंदो आहे इहो सभु ठाहे करे ॾियण में और सेखारण में मां इन्हीअ करे भुनाई ॾाढी पसंदि कंदी आहियां और ऊन वारा बि धाॻे वारा बि ठाहे सघंदी आहियां भुनाई करे सघंदी आहियां और क्रोशिया जो बि कमु करे सघंदी आहियां क्रोशिया जी भुनाई बि मां करे सघंदी आहियां ऊन जो बि मां सभु कुझु मेच पोच वग़ैरह सभु कुझु ठाहे सघंदी आहियां और इहो मूंखे सभु पंहिंजी ॾाॾी और बुआ ई सेखारियो हुयो अॼु मूंखे उहो सभु शयूं कमु ईंदियूं आहिनि जेकी उन्हनि सेखारियूं आहिनि और हाणे मां उहो सभु ठाहे सघंदी आहियां और पंहिंजे ॿारनि खे बि सेखारियो आहे पंहिंजे धीअ खे बि इहो सभु कुझु मां सेखारियो आहे और पाड़ेवारनि खे बि सेखारियो आहे इहो सभु और मां अॼु बि ठाहींदी आहियां